ہم بہت پہلے سے کھیتی کرتے آ رہے ہیں جب ہماری فصل تیار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے رشتے داروں رشتے داروں سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں فصل فصل تیار ہوتے ہی ہمیں دے دیجیے گا اور ہم پیسے دے دیں گے اور باقی فصلیں جو بچ جاتی ہیں اسے ہم اپنے بغل کے ریاست ریاست میں بیچنے کے لیے کسی جان پہچان سے بات کرتے ہیں اور جو باقی فصل ہیں اس کے حوالے لگا دیتے ہیں وہ بیچ کر ہمیں پیسے دے دیتے ہیں کھیتی کرنے میں سرکار ہماری بہت مدد کرتی ہے کھیتی کرنے پر کچھ پیسے بھی دیتی ہے سرکار اسی طرح ہم ہر سال کھیتی کرتے ہیں